हूअं त मां अकेलो किथे वेंदो न आहियां घणो करे फ़ैमलीअ सां ई ॿाहिरि सफ़रु कंदो आहियां या ॿारनि बचनि सां कंदो आहियां भाई हिकु दफ़ो मूंखे हिकु सवारी मिली जंहिं चयो त मूंखे टीट वाला वठी हल ऐं हुता वापसि बि वठी अच भॻवानु गणेश जो दर्शन करिणो आहे हुते मंदर आहे वॾो सुठो त मां चयो ठीकु आहे हलो भई तारीख़ वियासीं हितां त असां खे चैंबूर खां वेंदे अढाई कलाक लॻा पूरा टीटवाला पहुचण ते त हुते असां मंदर में पहिरां हथ मुंहं धोई करे दर्शन वर्शन कयो भॻवान जो पोइ नास्ता पाणी अची ॿाहिरि कयां ऐं ॿाहिरि आया हिते हिकिड़ो तालाब हो हुते मच्छियुनि खे माण्हूं खाधो पिया ॾियनि त असां खे बि कुझु वठी करे ब्रैड व्रैड मच्छियुनि खे खाराईसीं ऐं हुते सुठो ॾाढो अनुभव थियो मूंखे ॾाढो मज़ो आयो भॻवान जो दर्शन बि थी वियोसीं सुठो नास्ता पाणी चांहि पाणी सभु थी वियो पोइ ईंदे ईंदे वरी असां खे अढाई टे कलाक ॿिया लॻी विया त असां सुख सां घरु पहुतासीं